मेथाइ रोजाबनायाव आं बिरात माने इन्टारेस्ट मोनो आरो आं सिंगारबो नङा माने आङो मेथाइ रोजाबनाय होनोब्ला माने बिरात गावखौ फुर्थियाव माने लाखियो आरो मेथाइ रोजाबनाया माने गावनि गोसो गावनि साननाय गावनि गोसोआव मा जाखांबोदों बेखौ मानि मेथाइनि गेजेरजों माने बेरखांहोयो आरो आंनि गोसोआव मा फैदों आंनि गोसोआव मा दुख जादों आंनि गोसोआव मा रंजाफैदों बेखौ लानानै माने मेथाइखौ माने रोजाबो आरो मोजां मोनो गावनि आह गोसोजों बानायनाय मेथाइफोरखौ माने साबसिन मोनो आरो माने गावनि गोसोआव बेरखांफैनाय गावनि गोसोआव जाखांफैनाय बेफोर मोथाइफ्रा माने रहयस्स' गोनां जायो आरो दा आङो बबे स्क्लेजों थाङो मा स्केलनि बेफोरखौबो मिन्थिया खिन्तु आं खननो मोजां मोनो सुर बानायनानै बिरात मोजां मोनो आरो आं बैसागु बोथोरावबो बिदिनो रंजानायाव बिदिनो जोङो खनो खननानै बिदिन खाम सिफुं दामनानै मेथाइ रोजाबनानै जों मोसायो बिदिनो स्कुल कलेजफ्रावबो जोङो फांक्सन जायोब्ला जोङो खननानै जोंनि गोसोनि सान्नायफोरखौ जोङो खननानै दिन्थियो जों गोजोननाय मोनो आरो मेथाइ खननानै मेथाय खननाइयाव माने जेबो गाज्रि माबा फैया गाज्रि जाया आरो गोसोफ्राव गोजोननाय मोनो गोसोखौ शान्तियाव दोननो हायो माखासे टेन्सनफ्रा माने बावगारलाङो आरो जों मेथाइफोरखौ रोजाबो बा सम सम बिदिनो जोङो मेथाइफोरखौ सोलोंनांगौ गावनि गोसोफोरखौ जों शान्तियै लाखिनो थाखाय जोङो मेथाइनि गेजेरजों जों रोजाबनांगौ आरो दा जों साख्रि मावब्लाबो जेबो नङा जों गानफोफ्रखौ जोङो बोरायबाबो बुरिबाबो आन्दैबाबो गिदिरबाबो मेथाइ रोजाबनाया माने जोंनि मोनसे गोसोनि माने गोजोननाय लाबोयो आरो जोंनि जाखांफैनाय गोसोआव बेफोरखौ जोङो माने बेरखांहोयो